जीअं त हाणे मां पंहिंजो फोन नम्बर बदिलायो आहे ऐं उहो फोन नम्बर पान कार्ड सां लिंक आहे हिन करे पान कार्ड में बि फोन नम्बर बदलाइणु मुंहिंजो फर्ज़ आहे त सरकार जे नियम अनुसार पान कार्ड में फोन नम्बर बदलाइण जे करे तव्हां मूंखे कृपा करे ॿुधाईंदा त इहो कम कीअं थींदो इन जो प्रोसीजर कीअं थींदो किथे थींदो ऐं कहिड़ा कहिड़ा पना खपंदा इहो सभु तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त मां तव्हांजी शुक्रगुज़ार रहंदसि